हैलो हां जी नमस्ते मैडम केह् हाल ऐ थुआढ़ा मेरा बी ठीक ऐ मैडम जी इक्क कम्म हा थुआढ़े कन्नै कम्म एह् हा में सोचेआ में असें जाना हा ब्याह् ते एह् होआ कि असें ब्याह् जाना ते चार पंज दिन जेह्ड़ा बच्चा ऐ मेरा ते उन्नै स्कूल निं आना फ्ही में सोचेआ कि गल्ल करी लैने आं कि लीव चाहिदी ही नेईं मिली सकदी हां मिगी पता पेपर होआ दे इं'दे हां ते पढ़ाई ते ओह् ते पता मिगी अबा करो किश तुस म्हल्लेदार ओ इन्नी हारी करी गै सकदे ऐनी हां ओह् बी ऐ बा दिक्खो कच्चे पेपर न पक्के थोह्ड़े न हां ओह् बी ऐ तुस बाद च लेई लैयो पेपर एह्दा लेई लैगे चलो फ्ही केह् करना नेईं जन्ने आं फ्ही नेईं जनेआं फ्ही ब्याह् करी ओड़ने आं कैंसिल ठीक ऐ ठीक ऐ इक्क दिनै दी देई ओड़ो फ्ही ठीक ऐ इक दिन चार पंज दिन नेईं दिंदे इक्क दिन दी ते देई ओड़ो फ्ही आई जंदा ठीक ऐ कोई गल्ल कोई कोई गल्ल निं इन्ना हारा चलदा हां इन्ना हारा चलदा किश निं होंदा हां ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं भेजनी आं ओह्दी लीव इक्क दिनै दी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ